खुलुमबाय सार देग्लाय नै रंजालि बैसागु फैगासिनो दङ गोदान बोसोर आदसा सा मोना बेनि बागै मा मा मावनो लादों एसे फोरमायगो नामा

आदसा बेनिफ्राय जिथु रंजालि बैसागुआ गोदान बोसोर फालिथाय हाबाफारि खुंनो लानायाव सारमोनहा बा नोंथांमोनहा बिनिफ्राय हारिनि मोजांनि थाखाय हारिनि हारिनि आसारखान्थिनि मोजांनि थाखाय मा मिजिंथिनो हायो नोंगौ आदसा नोंगौ

नोंगौ नोंगौ जोबोर मोजां जादों आर बिनिफ्राय बेयाव गुबुनारि हादरफोरनि सोरबाफोर लाबोनायनि मिजिंथिदों जानांगौ सारमोनहा

हा हा नोंगौ नोंगौ थ' बियो जोबोद मोजां जादों आसा फारियो इयुनावबो बेबायदिहाय फारिलालांबाय थानो हागोन आर बियो खोब मोजां जादों बाखनायथाव होननानै बुंनांगोन थ' दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों